हमरा गाममे एकटा हॉस्पिटल अछि जाहिमे ओतेक सुविधा नहि अइ आओर ओ मतलब साइड एरिआमे छै तऽ ओतऽ जाइके सुविधो नहि छै गाड़िओसब नहि जल्दी भेटैत रहै छै ओना तऽ हमरा गाममे एगो दुइगो मै मतलब प्राइवेट मेडिकल अइ डॉक्टरसभ अइ हमर गाम बजारू गाम अइ तऽ ओतऽ प्राइवेट डॉक्टरसभ तऽ एगो दुइगो मिलैए तैओ ओतेक मतलब केओ किनको जे सिरिअस हालत भऽ जाइ छै जेनाकि बहुत बोखारसँ पीड़ित रहै छै तऽ सिरिअस हालतमे तऽ ओहो डॉक्टर ईसब तऽ नॉर्मल डॉक्टर छथिन ने तऽ किछु छोटमोट कोनो बच्चाके चोट लागि गेल या बोखार भऽ गेल सर्दी भऽ गेल खाँसी भऽ गेल तऽ ईसबके डॉक्टर मतलब रहै छै ने आओर कोनो बारी भारी भारी जे बेमारी भऽ जाइ छै तऽ ओहिसभके सुविधा तऽ नहि छै हमरा गाममे एगो होस्पिटलो अइ तऽ ओहिमे साफो सुथराके ओतेक सुविधा नहि अइ जेना आओर ओतऽ मानि राखू डॉक्टर तऽ रहबे नहि करै छथिन किएकि सभ बुझै छै जे एतऽ तऽ एतेक सुविधा नहि छै जे कोनो पैघ बेमारीके इलाज भऽ सकै तेँ लोक ओतऽ अपन जेबे नहि करै छै आओर ओ साइड एरिओमे छै जल्दी गाड़िओ नहि भेटै छै जेनाकि आब बात लऽ लिअऽ हमरा घरेके तऽ एकबेर हमर मम्मीके मोन खराब भऽ गेल छल बहुत सिरिअस हालत भऽ गेल छल मतलब ई खाँसी होइत होइत हुनका एतेक खाँसी भेलनि ने जे बुझिऔ साँससब नहि लेल होइ छलनि तऽ ओहिकेलिए फेर एम्बुलेन्सोके सुविधा नहि छै हॉस्पिटलमे फोन केलकै डॉक्टरके सुविधा नहिए छै एम्बुलेन्सोके तऽ फोन केलकै डॉक्टरके तऽ कहलकै जे नहि आइ हॉस्पिटल बन्द अइ आइ नहि भऽ सकैए हमर मम्मीके सिरिअस हालत छलै नहि मतलब बजलो नहि होइ छलै किछु एतेक खाँसी होइ छलै जे कि कहू बहुत खाँसी भऽ रहल छलै तऽ तहन लास्टमे जाकऽ ओ हमरा गाममे छोटमोट एगो क्लिनिक अइ ओतऽ तहन एगो टेम्पू नहि एम्बुलेन्सोके सुविधा नहि ने छलै जे लऽ जेतथि हाँइ हाँइकऽ कऽ दरभङ्गा एम्बुलेन्सोके सुविधा नहि छलै तऽ एगो छोटमोट क्लिनिक छलै ओतऽ एगो टेम्पू रिजर्व कऽ कऽ आओर तहन हमर मम्मीके उठाकऽ लऽ गेलैसभ ओहिठाम हमर मम्मीके तेहन सिरिअस हालत भऽ गेल छलै जे ऑक्सीजनसब लगबऽ पड़लै हमर मम्मीके अगर ऑक्सीजन नहि लगाबितै तऽ हमर मम्मी ओहिदिना नहि बचतथि ताहि दुआरेसँ हम ई मतलब हॉस्पिटलके सुविधासब नहि नीक छै हमरा गाममे कनि ईसब जामे ठीक नहि हेतै तहन तऽ खतरा छै ने अगर कोनो मतलब किनको अगर बहुत सिरिअस हालत छै आओर तुरन्त हुनकर नहि हुनकर इलाज भेलै तहन तऽ हुनकर मृत्युओ भऽ सकै छै ताहिके दुआरे हम प्रार्थना करै छी कि ई हमरा गामके हॉस्पिटल नीक हुअए आओर जाहिसँ कि सभके इलाज भऽ सकै सभ जीबि सकथि एहिठाम तेँ तेँ दुआरे हम मतलब ई आशा रखैत छी कि हमरो हॉस्पिटल कहिओ ठीक हैत आओर ई रोडोसब साइड एरिआमे छै हॉस्पिटल तऽ गाड़िओसब नहि ने मिलै छै जल्दी गाड़ी नहि मिलैत रहल जामे रिजर्व नहि करबै आओर गरीब लोक छै तऽ कतऽसँ ओतेक पइसा आनतै पॉँच पॉँच हजारमे एगो गाड़ी रिजर्व होइ छै आओर टुटल फुटल रोड छै तऽ ओहि रोडपर ओतेक गगाड़िओ नहि चलै छै तेँ दुआरे जल्दी केओ तैआरो नहि होइत रहै छै जे हँ चलू हम दऽ आबै छी आओर तहन उठापुठाकऽ सभके दरभङ्गा केओ केओ एहन रहैत छथि जे अपन अपन बेमारीसँ लड़िकऽ तैओ पहुँचि जाइ छथि हॉस्पिटलमे आओर केओ केओ तऽ अपन रस्तेमे दम तोड़ि दै छथिन लेकिन नहि होइ छैन हुनका बुते तऽ इएहसब समस्या छै आओर किछु नहि बस भऽ गेल